म्हाजे कडेन जायते तरेच्यो सुयो आनी उलाचीं सुतां आसा आनी बरो बिजनस सुरू करपाक म्हाका आनी खूब तरेचीं सुतां घेवपाक जाय